हमरा सबके गाँवमे कबड्डी हॉकी क्रिकेट फुटबॉल सब खेल खेलल जाइ छै खेल खेललासँ शरीर स्वस्थ रहै छै आओर शरीरमे लचीलापन फुर्तीलापन रहै छै जाहिसँ कि कोनो भी काज करैमे अब ओ नहि लगै छै आओर लोक काम आरामसँ कऽ लैया आओर खाना जे खेलक सेहो हजम भऽ जाइ छै एहि दुआरे शरीर स्वास्थ्यके लेल कबड्डी हॉकी या कोनो भी खेल खेलनाइ मनुष्यके बड जरूरी छै जाहिसँ कि स्वास्थ्यो सही रहै छै आ खाना जे खेलक से हजम भऽ जाइ छै आओर समय पर भूख लगै छै ताहि दुआरे खेल खेलनाइ जरूरी छै एहि दुआरे सब समय सब आदमीके सुबह शाम कबड्डी हॉकी आओर कोनो भी खेल खेलबाक चाही